گانے میں سانس پر کنٹرول اور سپورٹ کے کردار کو بہتر بنانے کے لیے کچھ اہم باتیں ہیں جن کا جاننا ہر گلوکار کے لیے بہت ضروری ہے پہلی چیز سانس کو گانا گاتے وقت کہاں پر کھینچنا ہے یا کہاں پر نہیں کھینچنا ہے اس بات کا معلوم ہونا بہت اہم ہے کیونکہ اگر یہ بات معلوم ہی نہیں ہے تو کوئی شخص یہ گانا گاتے وقت گانے کو اچھے سے نہیں گا سکتا دوسری بات ریاض کرنا اور وہ بھی صبح میں اٹھ کر صبح میں اٹھ کر کیا گیا ریاض ہماری آواز کے لیے ہماری سانس کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے سانس سانس کے اوپر پکڑ مضبوط کرنا ساس کو کہاں پر کھینچنا ہے کتنا کھینچنا ہے ان سب چیزوں میں صبح میں کیا ہوا ریاض بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ کس پرانے اور جو ہمارے مشہور گلوکار ہیں ان کے گانوں کو سننا اور یہ دیکھنا کہ وہ کہاں پر اور کس طرح سے اپنی سانس